दाना गोखा गोखैयावबो जोङो दाना नागिरनानै जायोमोन दानिया हाथायावसो बायनानै जायो संख्रान्थियाव जोङो बेदरबो जायो गोखा गोखै खांनानै जायो हाग्रायाव नागिरोमोन गोदो दानिया हाथायावसो बायनानै जानाय जायो

जारलासो मोनबायहां बैसागु बैसागुबो जायो आं दाना देहाया जाला आङो बैसागुयावबो ओंखारला जेबो जाला आं देहा जायैखायनो आङो बैसागुयाव मोसाया आङो ओंखारा आं मानसिफ्रा मोसायो खिन्थु आं मोसालाबो आं बैसागु जानोबो ओंखारला देहायानो जाला आङो मोसानोबो रोङा आङो गोदोनिफ्रायनो मोसाया मोसानो रोङा आमथि सुवायावबो जेरावबो थांनो रोङा न'यावसो खान्थाल जायो आमथि सुयायावबो बेराया आङो जेरावबो थांलां न' आव खान्थाल दं न'आव एसे खान्थाल जाना थानोसै थाइजौ दंबा एसे जाना थानोसै आं जेरावबो थांला दुर्गा फुजायावबो थांनाया थाङो सावथाल बुलायनाय नायो बेनिफ्राय दानियाथ' खालमासिबा मा जागोन दानाथ' दाख्लि थांनायावथ' सावथाल बुलायदोंमोन देउदा जादोंमोन दाना जुलाफे फानो जेबो जेबो फानो ओमफ्राय दाउसा फारौ गासिबो फान्नो माबा मोनला दाउदैबो खेला गेलेनो मोनला जुवाबो खेला गेलेनो मोनला औ खार्ति गासाबो सावो फुजा होयो माबायाव थाइगिर दान्नानै फुजा होयो खार्ति गासा माइ गायनायाव फुजा होयो बारियावबो होयो गलियावबो होयो लामायावबो होयो न' आवबो होयो ओंखाम गोर्लै जानायावबो जैग होनानै नङाबा जाया ओंखाम गोर्लैखौ जैग होनानैसो जायो ओंखाम गोर्लै जाबाबो दमासियावबो फिथा एन्थाब जायो लारु जायो बिदिनो मायब्रा गाइला नालाय मायब्राखौबो बायनानै जानाङो

जाबायना आयं ए नांगाल जांख्रायावबो दानि जुगाव नांगाल जांख्रा जाहोला हाजिराजोंनो फोजोब नाङो माइ गायबाबो आरायस' आरायस' थाखा लायो दिनाव आरो सोरनावबा सोरनावबा थिनस' लायो थिग गैला माइ गायनायनि माबायाबो हाजिरायाबो बुर्जा बुर्जा लायो दाना